आङो दावबायनो थांनायाव नांज्लाय खमलाय नुदों आरो नुनायाव ओमफ्राय बिदिनो जोङो ओंखारनानै बे नांज्लाय खमलायखौ जोङो होबथानो थाखाय जों गोबां राहा लायो आरो राहा लानानै जोङो बुङो आरो मानो मा जादों बेयाव मा मानो बुलाय नांगौ मानो नांज्लाय नांगौ मानि थाखाय बिदि होननानै जोङो समाधान खालामो आरो बिदि जानो नाङा मानसिया होननानै बुङो आरो मानो बिदि जानांगौ बिदि होननानै जोङो दावबायनो थांबाय थानायावनो बेयाव थागथिग लोगो मोनबाय नालाय बेफोरखौ जोङो बादा होयो आरो बादा होखांनानै समाधान खालामना गालाङो हामा दे बिदि बुलायनो नाङा माबानो नाङा नांज्लायनो नाङा नोंसोरो गावजों गाव बिदि जालायलायोबा मा जागोन गुबुन हारिया मिनिगोन बिदि खालाम लायनाङा आरो नोंसोरो जोङो दा बेलेगआव दावबायनो थांदों नोंसोर बिदि नांज्लाय खमलाय थायोबा नोंसोरो होनबा थैलायनोबो हागौ थांलांनोबो हागौ नोंसोरथ' बिदि जानो नाङाना ओंखायनोथ' नोंसोरो बेखौ

जोङो बेखौनो बुंलांबाय आरो नोंसोरो नांज्लायनो नांला बुलायनो नांला समाधान जादो समाइ खिरा लादो नोंसोरो दिनैनिफ्राय बिदि जाला होननानै सानैजों खुलुमलायनानै आखाइ बा माबा लागाय लायनाय हेनसेक लानानै नों न'आव थांदो नोंसोरो गावबागावनि न'आव थांदो बिदि होननानै जों बुङो आरो